हेलो हँ चाची हमरा ने मिथिला मधुबनीमे मिथिला पेन्टिंगके बारेमे किछु किछु किछु चीज अहाँसँ पूछबाक यए हमरा इस्कुलमे ओहिपर निबन्ध लिखि कऽ कहने यए आनयले ताहिके बारेमे हमरा किछो किछो बता दिअ

हँ

हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ लिखि लेलहुँ कनी चीज अच्छा हँ अच्छा हँ अच्छा ठीक छै कोनो नहि ठीक छै